असांजे उत्तर प्रदेश लखनऊ में चिकिन जो जेको कमु आहे उहो ॾाढो ई तमामु सुठो आहे ऐं अॼु खां न काफ़ी सालनि खां मत सॼी दुनिया में जेको चिकिन कमु थींदो आहे उहो लखनऊ में आहे जेको असां मतलबु हर कंहिं इंसान खे फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे जेके ग़रीबु आहिनि उहे चिकिनकारी में हथ सां कढ़ाई कंदा हिननि मशीन सां कढ़ाई कंदा आहिनि हुन खां पोइ उहा दुकाननि ते ईंदी आहे त दुकान वारा कमाईंदा आहिनि ऐं इहो कमु एक्सपोर्ट बि जाम थींदो आहे छो जो हितां जो ई हुनर आहे हिन करे इहो एक्सपोर्ट बि जाम थींदो आहे त असांजे लाइ इहो ई जेको हुनर आहे चिकन जो मां चाहींदसि अञा ॿियो वधे ताकि सॼी दुनिया में लखनऊ जो बि नालो थिए ऐं हर हिक खे हिन मां कमु मिले थो नंढे खां वठी वॾे खां वॾे बिज़निसमैन तांई नंढी दुकान खां वठी वॾे में वॾे शो रूम तांई बॉलीवुड में बि ऐं शादियुनि मुरादियुनि में बि चिकिन जो हमेशह कमु हलंदो ई हलंदो आहे त हिनजे करे चिकिन जो जेको कमु असांजो लखनऊ जो आहे उहो ई सभिनी खां बेस्ट आहे